हेलो भैया मैंने जो खाना ऑडर करा तो उसका भुगतान सफलतापूर्वक रहा या नहीं रहा तो कृपया कर के आप वेबसाइट में जाऍं और इसकी जाँच करें और देखें कि ये जो भुगतान मैंने करा है ये सफल रहा कि नहीं